میں نے ابھی فی الحال ایک ایئر فون خریدا ہے بوٹ کا ایک میرا دوست ہے اس کے کہنے پر کیونکہ وہ اس سے پہلے اس کو لے کر آیا تھا اس نے بتایا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا چلتا ہے ساؤنڈ اس کے بہت اچھے ہیں لیکن میں نے اس کو لیا اور جب اس کو یوز کیا تو وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا ایک تو چارج بہت ٹائم چارج ہونے میں بہت ٹائم لیتا ہے اور اس کے بعد اتنی ہی جلدی اس کا چارج ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساؤنڈ سسٹم بھی مجھے کچھ زیادہ اچھے نہیں لگے تو اب وہ مجھے پسند نہیں آ رہا ہے بالکل